पहिले खेती अलग तरीका तरीकाके होइत रहले हइ पहिले लोकसब काते काते डोलसँ या कटोरासँ या लोटासँ पानी पटाबैत रहले हँ आबके खेती अलग तरीकासँ होइ छै लोक दमकल लगा दै छै लाइन बिजलीसँ भी दमकल चालू करै छै अलगे तरीकासँ पानी पटाबै छै कि खेत हमर अच्छा रहै सब किछु अच्छासँ करै उरै आओर खेती बारी सब अच्छासँ होइ आब पहिलेके लोकसबके बहुत हैरानी होइत रहलै हँ आबके लोकके हैरानी नहि होइ छै अच्छासँ रहै छै